में थुआढ़ी हट्टियै दा किश नोआए दा हा खाने आस्तै पिज्जा नोआए दा हा ते ओह् सोआद नेईं हा बिलकुल बी घर किश बनाए दा होंदा हा एह्दे शा खरा हा आ'ऊं घर गै किश बनाई लैंदी ही रिश्तेदार आए दे हे साढ़े घर बच्चें ई टेस्ट नी लग्गेआ रिश्तेदार बी करदे केह् नोआए दा एह् तुसें एह् बेकार पिज्जा कुत्थां नोआएआ दबारा नी मंगवाएओ इ'न्ना खराब टेस्ट बी नेईं उसी किश पैसे बी वेस्ट कीते अपने में ते टैम बी वेस्ट कीता एह्दे शा खरा हा ओह् अपना गै किश बनाए दा होंदा हा दबारै आ'ऊं थुआढ़ी हट्टिया किश चीज नेईं लैगी मेरे पैसे बापस करो मिकी मेरे पैसे बापस देओ नेईं तां नेईं तां में केस करुनां थुआढ़े उप्पर बेकार चीजां बेचदे होंदे तुस इ'यां लोकें ई ठगदे होंदे इ'न्ना तुसें रेट रक्खे दा अपनी चीजें दा इन्नियां मैंह्गियां चीजां न थुआढ़ियां एह् में पंज सौ रपेऽ दा पिज्जा मंगवाया इ'न्ना बेकार बेकार पिज्जा हा दबारा आ'ऊं थुआढ़ी हट्टिया किश बी नी मंगवागी आ'ऊं थुआढ़ी हट्टिया गै मंगवांदी रेही दो त्रै बारी तुसें पैह्ले फ्ही ठीक दित्ता इस बारी ते तुसें भलेआं गै बेकार दिता खनोएआ बी नेईं ओह् कुसै मूंह बी नेईं पेआ लास्ट असें कुत्ते सुट्टना पेआ ओह् दबारै नी लैगी आ'ऊं थुआढ़ी हट्टिया कुत्ता बी नी खा दा हा इ'न्नी स्मैल्ल ही पता नी केह्ड़ा गंदा चीज पाई ओड़े दा हा तुसें ओह्दे उप्पर कुदै कुदै ढंगै दी चीज बेचा'रो कुतै पैसे लैने होन नां तुसें ढंगै दियां चीजां बेचा'रो तुस